राम रामान रामा स्टेशनरी मां ॻाल्हायो था तव्हां जय झूलेलाल अच्छा तव्हांजे पास पंचिंग मशीन पेपर उहो सीज़र और रॿड़ पेनां पेंसिलां सभु मिली वेंदियूं अच्छा इस कंहिं कंहिं कंहिं कंहिं कंहिं अघु में आहिनि होलसेल अघु छा आहे न न मांखे होलसेल में खपे अच्छा अच्छा हा हा हा घर ताईं पुॼाए ॾींदव अच्छा पेन्स पेनां वेनां कहिड़ी कंपिनियूं जूं अथव पेंसिलां और तव्हांजी स्टेशनरी शॉप ते ॿियो मतलबु कहिड़ो कहिड़ो सामानु आहे पेपर प्लेन और कॉपियूं सभु मिली वेंदियूं अच्छा अच्छा अच्छा मां तव्हांखे मां मां तव्हांखे बल्क में हिनजो ऑडर ॾींदसि तव्हांं पोइ घर में डिली होम डिलीवरी कराइजो अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पेपर में घणेई वैराएटी अथव पेपर कहिड़े कहिड़े हुनजा आहिनि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हुनजे लाइ मां तव्हांखे हाणे ऑडर कंदसि त तव्हां हुनखे पोइ वरी प्रोवाइड कराए छॾिजो

अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ॿारनि जे लाइ गिफ़्ट वग़ैरह ॿारनि जे लाइ गिफ़्ट वग़ैरह बि हूंदा त पैंसिल रॿड़ वारा सभु पैंसिल रॿड़ वारा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

हा ठीकु आहे मां हा हा मांखे बि कंहिं इहो नालो प्रोवाइड कयो हुओ तॾहिं मां तव्हांखे फ़ोन कई त हाणे मां तव्हांखे हा मां तव्हांखे हाणे हा हा हा हा ठीकु आहे हा हा

ठी ठीकु आहे भईया ठीकु आहे हा हा अच्छा अच्छा हा हा ठीकु आहे मां तव्हांखे आडर ॾियां मां तव्हांखे हाणे कंफ़र्म करे आडर ॾियां थी जंहिं हिसाब सां और गिफ़्ट लाइ बि मां हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे

हा हा ठीकु आहे ठीकु अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल